मूंखे त सिंधी ऐं हिंदी फ्लिमूं ॾाढियूं वणंदियूं आहिनि मां त सिंधी फ्लिमूं बि सिंधी बि ॾाढी ॾिसंदी आहियां सिंधी फ्लिमुनि में जीअं त हल त भॼी हलूं कंजूसु काका उहे आहिनि हुन में ॾाढी कॉमेडी हूंदी आहे जे कॾहिं मांजे मन खे मज़ा न हुजे त पाणि सिंधी फ्लिम ॾिसूं त पाण खे मज़ा ईंदी आहे ऐं कॉमेडी हूंदी आहे इनकरे पाण खे सिंधी फ्लिम त ॾाढी वणंदी आहे पाणि ॾिसंदासीं त पंहिंजा ॿार बि सिंधी फ्लिमूं ॾिसंदा ऐं हुनजो आनंदु वठंदा सिंधी फ्लिम बि ॾाढो महत्वु हूंदो हुयो पर अॼुकल्ह ही हिन हिंदी फ्लिमुनि जे करे सिंधी फ्लिमूं नंढा ॿार हुजनि की केर हुजे उहा ॾिसनि नथा पर जे कॾहिं पाण बि कॾहिं सिंधी फ्लिमूं ॾिसंदासीं त पंहिंजा ॿार बि हुनजी सिंधी फ्लिमूं ॾिसंदा सिंधी फ्लिमुनि में पाण खे ॾाढी मज़ा ईंदी आहे ऐं हिंदी फ्लिमूं बि ॾिसण घुरजनि हिंदी फ्लिमूं बि घणेई सुठियूं ईंदियूं आहिनि हिंदी फ्लिमुनि में बि हम साथ साथ है कभी ख़ुशी कभी गमु जहिड़ी घणेई फ्लिमूं आहिनि हुन में बि इलाही सिखण जो मिलंदो आहे हिंदी फ्लिमुनि में बि हुन में बि जॾहिं चवंदा आहिनि की सभु गॾु हुजूं सभिनी जो प्रेम हुजे त केर बि पाण खे धार करे सघंदो न आहे हुनजे करे जे कॾहिं पाण खे फ्लिमूं बि ॾिसिजनि त हुन मां जेको बि सिखणु मिले थो उहो सिखिजे ऐं पाण खे हुनजी पालना कजे मां त सिंधी फिल्म बि मूंखे त ॾाढियूं वणंदियूं आहिनि पाण खे बि ॾिसिजे ऐं पंहिंजे ॿारनि खे बि सिंधी फ्लिमूं ॾेखारण खपजनि